ہلو کیا میری بات کلے کچن کے مینجر ریاض خان سے ہو رہی ہے جی جی سر میں نے آڈر کیا تھا جی تو اس میں کچھ چیزیں غائب ہیں مطلب اس میں وہ سامان دیا ہی نہیں ہے جی میں نے چکن انگارہ ایک آڈر کیا تھا چکن گریوی فل بریانی تھی اور اس میں چار پانچ رول بھی تھا چکن رول جی تو اس میں چکن رول اس نے نہیں دیا ہے نہیں سر تو مجھے واپس نہیں چاہیے پیمنٹ نہیں مجھے چکن وہ رول پھر سے بھجوا دیجیے جی ڈلیوری بوائے ابھی آیا تھا وہ دے کے گیا ہے نہیں یہ چار نمبر پہ ای ٹھرٹی ای بلاک میں رہتا ہوں کیا کب تک آ جائیں گے نہیں بیس منٹ بہت لیٹ ہو جائے گا سر ایسا کیجیے آپ پندرہ منٹ یا دس منٹ کے اندر بھجوا دیجیے ٹھیک ہے سر ٹھیک کتنا پانچ منٹ جی یہ مرکز کراس کر کے ہی ہے فوراََ ٹھیک ٹھیک سر ٹھیک تھینک یو